हैलो आं जी आं जी तुसें केह् सब्ज़ी चाहिदी ऐ मेरे कोल गोभी धनियां फुल्ल गोभी ऐ आलू टमाटर केह् लोड़दा तुसें आलू लाए दे चाली रपेऽ किलो तां सारे निं हैन इन्ने हारे ते तुसें किन्ने हारे लैने ते लेई लैओ ते तुसें पैसे घट्ट लाई ओड़गे गोभी गोभी पंजाह् रपेऽ किलो ऐ आं आं अच्छा स्हेई आं करेले बी हैन थोह्ड़े नेईं स्टॉक लग्गे दा तुस लेई लैयो मेरे कोला गै अच्छा खरी आं टमाटर बी हैन ओह्बी लेई लैयो शैल नंबर आं धनिया बी बिच शैल होंदा पानै ई धनिया बी आं आं आं आं चलो कोई निं ते बाकी कोला शैल लाई ओड़गे तुसें ई आं आं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं पाई ओड़गी तुसें ई अं'ऊ आं तुस अपने गै न घट्ट गै लैंदे रेह् तुस अपने गै न आं ठीक ऐ